इस्कूलमे बच्चा सभके बेसी लोनके बारेमे सिखावऽ के चाही ताकि ओकरा आगाँ के फायदा की हेतै या ओकरा वापस करै के तिथि या किछु भी तरहकेँ दिक्कत हेतै तऽ ओ लोनमे तुरन्त अप्लाइ कए सकै छै जाहिसँ ओकरा बहुत तरहके फायदा भए सकै छै अगर ओ बच्चाके माता पितामे सँ किओ एक अभिभावक नहि छलै तऽ ओकरा ओ लोनके बारेमे पता रहतै तऽ ओ आगाँमे अपन शिक्षाके सञ्चारित कए पाबितै अपन शिक्षाके कन्टीन्यु कए पातै आरो तऽ आरो ओ बहुत सारा लोनके बारेमे जानिकऽ कोनो भी तरहके कोनो भी दिक्कत हेतै चाहे ओकर परिवारसँ परिवारसँ जुड़ल हुए कि ओकर शिक्षासँ जुड़ल हुए कोनो भी तरहकेँ दिक्कत हुए तऽ ओ ओहिपर समाधान कए सकै छै लेकिन एहिपर एकटा शर्त इहो छै अगर लोन ओ लेलकै हँ तऽ ओकरा वापसो करबाकेँ चाही जेकर तिथि फिक्स छै आरो वएहे तिथि पर ओकरा देबाक चाही नहि तऽ ओकर इन्टरेस्ट या ओहिसे ज्यादा पैसा लेतै तऽसरकार लोनके बारेमे बच्चाकऽअगर इस्कूलमे सीखा दिए तऽओ ज्यादा नीक छै